ٹکنالوجی نے ہماری زندگی کو بہت بدلا ہے جیسے پہلے زمانے میں موبائل فون نہیں تھے انٹرنیٹ نہیں تھا پہلے زمانے میں کسی سے رابطہ کرنے کے لیے ہمیں مہینوں لگ جاتے تھے پہلے ہم خط بھیج کر رابطہ کرتے تھے کسی کا حال چال جاننے کے لیے جس میں ہمیں بہت ٹائم لگتا تھا لیکن موبائل فون آنے سے زندگی آسان ہو گئی ہے اور ہم سیکنڈوں میں ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اس سے الگ ہماری زندگی میں انٹرنیٹ آیا انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم اپنی خریداری کر سکتے ہیں آن لائن بینک کا جو بھی کام ہے ہم آن لائن کر سکتے ہیں فلائٹ ٹکٹ بک کر سکتے ہیں ٹرین ٹکٹ بک کر سکتے ہیں ایسے بہت سارے کام ہمارے اب ہم خود آن لائن گھر بیٹھے کر سکتے ہیں پہلے جانا پڑتا تھا بینک میں جانا پڑتا تھا ٹکٹ بک کرانے جانا پڑتا تھا ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب ہمیں کہیں دور دراز نہیں جانا پڑتا اور ہم گھر بیٹھے اپنا سب کام کر لیتے ہیں